जोंनि जिल्लानि राजखान्थियारि बुङोब्ला मा बुङो जे राजखान्थियारि फोरनि राजखान्थि गेलेनायफोरखौ बुङोब्ला मा बुंबावनो बिसोरबो गावसोरखौ मोजां खामानि मावदों बैसोरो गाज्रि होन्नानै बुङो आरो बैसोर पार्टिआबो बुङो जों मोजां बिसोरो ओरै थोरै खामानि मावाखै होन्नानै बुङो बायदिसिना बिदिनो रायखोमा लायनाय बुंलायनाय रायलायनाय बिदिनो गाज्रि बुंलायनाय जायो राजखान्थियारि माबाफोराव जोंहा जेबो बारा बांद्राय आगजु माबा बारा बांद्राय मिथिबाङा एम एल ए फोरनि मुंखौ बुङोबोला बिथां थानेस्व'र बसुमतारिखौ जों मिथिगौ बि बियो जोंनि जायगा खाथिनिनो बिथांनि गामिआ दावथारा बिथाङा दासान्दै जोंनि जायगानि एम एल ए बिथाङा दासान्दि जोंनि जायगानि मोजां खामानि मावनो नाजागासिनो बिथांनि खामानि मावनायाव बेसेबां सैथो एबा बेसेबां मोजां गाज्रि जादों जों जेबो बेफोरखौ जों जेबो बारा मिथिया राजनिथिखनि बिखय जोंहा जेबो बारा बांद्राय माबा मोन्थिया बांद्राय जों बारा मिथिबाङा फारसेथिं जोंनि खाथियावनो बिथां मन्थु एम एल ए सार दं बिथाङा जों सिमला गामिनि सिमलानि बिथाङा बिथांनि बिमाया दाख्लिसो थैनानै थांबाय बिथाङा जोंनि गामि एरियाफोराव गेजेर गेजेर मोजां गाज्रि खौरां लाफैयो बिथांनि मावनायफोरखौ मोजां होन्नानै खोनादों नाथाय बेसेबां सैथो जों दा बेफोरखौ हमनो हाथ'आखै मानो होनोबा मोजां मावदों होन्नानै बुंनाय खोनादों एबा खोनाबाय थादों नाथाय जों बांद्राय बबेखै मा मोजां मावदों जों बेफोरखौ हमस्लाबनो हायाखै मानो होनोबा सरकारनि माबा नालाय जों बारा बेफोरखौ हमस्लाबजोबनो हानाय जायाखै